मैंने हाल ही में एक बजाज कम्पनी का रिमोट वाला फैन ख़रीदा वह लगभग मुझे पैंतीस सौ रुपये का पड़ा पर हाँ उसमें वायरलेस रिमोट होने से मुझे काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि अक्सर यह होता है कि अगर फेन अपन ने चालू कर दिया और तेज़ हवा तेज़ हवा दे रहा है तो वापस उसकी हवा कम करने के लिए वापस उठो और उसे कम करो या बंद करो चालू करो इसमें यह फायदा है कि बैड पर लेटे लेटे रिमोट आपके हाथ में है आपको हवा कम करना है स्पीड कम करना है ज़्यादा करना है वह हो जाता है प्लस अगर ऑन ऑफ़ करना है वह भी हो जाता है इसमें एक और बेस्ट फीचर यह है इसका के इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो के मुझे एक घंटे बाद बंद करना है दो घंटे बाद बंद करना है आधे घंटे बाद अगर वह है जिससे मुझे नाईट में नींद आ रही है और मैं चाहता हूँ के घंटे दो घंटे बाद फेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए तो उसमें टाइमर सेट कर के आप सो जाओ आटोमेटिक बंद हो जाता है बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है और स्पीड भी काफी अच्छी है उसकी मैंने देखा अदर के कम्पेयर जो अपन लोकल फेन लेते हैं या फिर किसी अदर कम्पनी के उससे फिर लुक वाईज़ भी बहुत अच्छा है जो मतलब मेरे रूम में एक अलग ही उसने डेकोरेट कर दिया हो जैसे मेरे रूम को ऐसा उसका लुक है बहुत अच्छा है फैन और कहता हूँ मै सभी से के लेना चाहिए ऐसे फेन क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके लिए है हम लोगों के लिए ही है अगर आने वाली टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं करेंगे नई नई का तो उसका आविष्कार क्यों हो रहा है यह भी एक बात है इसलिए इस टेक्नोलॉजी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो और ये नए नए फीचर्स वाले सामान खरीदो ताकि हमारे को भी फ़ायदा रहे और इन टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए रहें वरना हम कहीं पिछड़ न जाएँ ठीक है धन्यवाद